جسمانی ورزش اور یوگا جسمانی ورزش میں انسان محنت کرتا ہے کوشش کرتا ہے اور پسینہ بہاتا ہے اپنا اور بہت زیادہ کبھی کبھی تو لوگ اتنی محنت کرتے ہیں اپنی باڈی کو بلڈ اپ کرنے کے لیے اور بنانے کے لیے گین کرنے کے لیے اور بہت زیادہ پسینہ بہاتے ہیں تاکہ اُن کی باڈی اچھی دِکھے اور وہ خوبصورت دکھیں اِس وجہ سے لوگ بڑی بڑی مشینیں اُٹھاتے ہیں بڑے بڑے جیموں میں جاتے ہیں اور ایکسرسائزز کرتے ہیں اور اچھی سے اچھی غذائیں لیتے ہیں پروٹین کھاتے ہیں انڈا کھاتے ہیں اور مُرغے کا گوشت کھاتے ہیں اور پنیر کھاتے ہیں اِسی طرح میں کیلا کھاتے ہیں اور دال وغیرہ جو بھی اُن سے ہو سکتا ہے وہ استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ اچھی سی اچھی غذائیں استعمال کر کے اچھے سے اچھی باڈی بنا سکیں اِسی کے بالمخالف اگر دیکھا جائے یوگا تو یوگا ایک مذہبی ورزش ہے جس کو لوگوں نے ایک الگ سا نام دے دیا ہے جس کو لوگ مذہب سے جوڑنے لگتے ہیں یوگا کو یوگا اصل میں یہ کسی ایک انسان کی ایجاد کردہ چیز ہے جس سے مذہب کا ایک تعلق بنا دیا گیا ہے کہ یہ مذہبی چیز ہے جو لوگ کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک مذہب کا خاص ایک یہ ایک رسوم ہے ایک رسم ہے مذہب کی